جی ہاں ہمارا ذریعۂ معاش بالکل بجلی پر منحصر ہے اور ہم بجلی کی کٹوتی سے اس طرح متاثر ہوتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کمپنی کے اندر ہوتے ہیں جاب کر رہے ہوتے ہے اس وقت بجلی کے جانے سے ہمارا سسٹم اور ہمارا نیٹ ورک رک جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسے ہم اپ لوڈ نہیں کر پاتے اور اور بھی اس کے علاوہ کسٹمر کے میسجیز ہوتے ہیں یا ہمیں انہیں کچھ رپلائی کرنا ہوتا ہے اور ہمیں اپنے باس کے پاس کچھ میسج کرنا ہوتا ہے یا ان کے پاس کچھ چیزیں ریفر کرنی ہوتی ہیں تو یہ سارا سسٹم جو پورا ہے اور جو نیٹ ورک ہے یہ رک جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اب دھیرے دھیرے بہت ساری کمپنیوں نے اس کا توڑ نکال لیا ہے اور وہ ایسے کہ ان کے یہاں یا تو جینریٹر ہوتا ہے یا یا اس کے علاوہ ان لوگوں نے سولر سسٹم اپنے یہاں لگا رکھا ہے جس کی وجہ سے بجلی جب چلی جاتی ہے تو وہ لوگ اس چیز کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بجلی پیدا کر کے اسے استعمال کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے روشنی کا استعمال ہو یا پھر وہ سارے کام جو بجلی کے ہونے سے ہوتا ہے وہ اس کے تھرو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کئی بار کم دقّتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور شہروں میں عام طور پر لوگوں کے یہاں انورٹر ہوتے ہیں لیکن شہروں کے بالمقابل گاؤں میں ابھی انورٹر کا اتنا کریز نہیں ہے جتنا کہ شہروں میں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہروں میں انورٹر لوگوں کے یہاں عام طور پر ہوتے ہیں اور گاؤں میں انورٹر تقریباََ دس فیصد یا پندرہ فیصد لوگوں کے پاس ہوتے ہیں عام طور پر اور باقیوں کے پاس نہیں ہوتے تو گاؤں کے لوگوں کا ذریعۂ معاش بجلی پر اس حد تک منحصر بھی نہیں رہتا اور بجلی کی کٹوتی سے وہ ضرور بہت حد تک متاثر ہوتے ہیں